आमच्या रांदपांत हुमण हें चड प्रमाणांत जें आसा आमी वापरतात शिवराक फकत दोनूद दीस आसता उरिल्ल्या दिसांनी हुमण आनी गोंयकारांचें नुस्तें आनी हुमण म्हळ्यार सारकें सुरबूस जेवणाचो एक नग म्हणटात न्ही ते खातीर आमी नाल्ल चड प्रमाणांत वापरतात फकत हुमणांत तशें न्हय पूण सगळ्यां गजालीनीं हें जें नाल्लाचो वापर चड केलो वता सोय जावं ती सोलकडी भाकरी करपाक जी चटणी करतात ते खातीर आनी खुबशां जाणांक नाल्ल आनी नाल्ल नासतना आमच्या गोंयकाराच्यान जें आसा जेवण आमचें जायना सो नाल्ल हो चड वापरलो वता सोय